मन्दिर भेल कामख्या पूरन देवी एहिसबमे गेलौँ सिटी काली बाड़ी ओहिसबमे मन्दिर छै एहिसबमे गेलौँ ई मन्दिर कामख्या गोहाटी वएह सबमे आसाममे मन्दिर अइ वएह मन्दिरमे गेलौँ माता अस्थान भेल पूरन देवी सिटी भेल वएहसबके एरियामे गेलौँ एतेक दूरके देखलौँ